असां जे रंधिणे में कईं तरीक़े जा ॿासणु आहिनि जीअं त तई कुकर सिपरी तओ ॿाटला जीअं त असां तईअ में पकौड़ा भिंडी करेला वाङणु तरींदा आहियूं सिपरीअ में असां चांवर रधींदा आहियूं कुकर मे कईं तरीक़े जी दालियूं रधजंदियूं आहिनि ऐं भाॼियूं बि बॉयल करे सघंदा आहियूं ॿाटलनि में चांहि कॉफी खीरु काढ़ींदा आहियूं तवनि ते असां फुलिका डोडा चिला तक तरींदा ठाहींदा आहियूं ऐं गेंढे में अटो ॻोइजंदो आहे कोकी जो अटो ॻोए सघंदा आहियूं